अच्छा ते गल्ल करने आं अस डांस कम्पीटिशन दी ते इत्थें बड़े सारे डांस कम्पीटिशन च में बड़े सारे कम्पीटिशन च में पार्ट लैते दा हिस्सा लैते दा ते अंऊ निक्के होंदे गै में डांस करना शुरू करी ओड़दा हा में बड़ा नचदी होंदी ही मिगी घरै आह्ले बी आखदे ही तू शैल नच्चनी होनी ते टीचर बी आखदे स्कूले दे तू बड़ा शैल नचदी होंदी ते में निक्के होंदे गै डांस करना शुरू करी ओड़दा हा ते हून में बीहें सालें दी होन लगी आं ते तैलूं धोड़ी में इं'या बड़े कम्पीटिशन च पार्ट लैते दा पैह्लें ते चलो अस स्कूल बिच गै नचदे हे अपने ते भी इं'या अपने निक्के निक्के फंक्शन होंदे रौहंदे हे जि'यां कदें छब्बी जनवरी आई जंदी कदें पंदरां अगस्त आई जंदी ही ते असें ओह्दे बिच बी बड़ा हिस्सा लैते दा ते में हमेशा जीतदी होंदी ही मिगी हमेशा फसर्ट प्राईज़ थ्होंदा हा जां सैकेंड प्राईज़ थ्होंदा हा ते में उं'दे बिच बी जादा पार्ट लैते दा मिगी बड़ा गै शैल लगदा जि'यां हून डांस कम्पीटिशन होइया ते क्लासां पढ़ने दा मिगी ते शौक ऐहा निहा ते क्लासां भी इंया पंदरां अगस्त दी रिहर्सल आई जंदी ते रिहर्सल बिच जाना होंदा ते अस क्लासां छुड़ियै जंदे उठी हे ते भी बी असें गी ओह्दे बिच बड़ा गै मज़ा औंदा हा ते इक्क चीज़ होर ही स्कूलै आह्ले ओह्बी दिंदे हे रीफ्रेशमेंट दिंदे हे ते कुल्चे खलाई ओड़दे हे फ्रूटियां पलेआई ओड़दे हे ते ओह्बी बड़ा शैल लगदा हा मिगी ते डांस दी गल्ल आई ते डांस में मिगी बड़ा गै शैल लगदा ते ओह् तुसेंगी पता गै ते मिगी डांस बड़ा गै शैल लगदा ते मिगी ते कम्पीटिशन बी में बड़े जादा जित्ते दे नेंगी पार्ट लैते दा ते फसर्ट सैकेंड प्राईज़ गै लैते दा ते इत्थें बड़े सारे डांस मिगी निक्के होंदे पता निहा की बड़े जाैदा डांस कम्पीटीशन होंदे हे ते इन्ना पता निं होंदा हा ते हून ते चलो पता लग्गी दा कि अलग अलग तरीकै दे डांस आई गेदे पैह्लें अंऊ इक्कै नच्चदी ही ते जेह्का मिगी औंदा हा ते ओह् मिगी बड़ा शैल लगदा हा ते हून में बड़े बड़े तरीके दे डांस फार्म आई दियां भांगड़ा आई दा फ्री स्टाईल आई दा लिरीकल आई दा बड़े बड़े बड़े बड़े इं'या ते अलग अलग आई दे ओह् ते हून इं'या बी नेट चला दा ते सारें दे फोनै पर में बी अद्धे सिक्खे दे यूट्यूब परा सिक्खे दे ते मिगी सिक्खने बिच बी अलग गै मज़ा इं'या तुस जेल्लै डांस करदे ते थोह्ड़ा जेह्ड़ा शरीर ऐ ओह् तंदरुस्त रौहंदा इं'या इंया एक्टिव फील करदा ते बड़ा गै इं'या शैल शैल तुसेंगी लगदा ते मिगी ते बड़ा गै मज़ा आंदा डांस कम्पीटिशन च 'हार जीत रेही अपने पास्सै ते मतलब पार्ट इक्क पार्ट लैना गै कम्पीटिशन बिच बड़ा शैल लगदा ते में हून बीहें सालें दी होन लगी ते में इत्थें भांगड़ा करनी होन्नी भांगड़ा गिद्धा पान्नी होन्नी ते मिगी ओह् बड़ा शैल लगदा ते मिगी सारे गै सरांहंदे कि तूं ओह् बड़ा शैल करनी होन्नीं ते गिद्धा बड़ा शैल पान्नाी होन्नी ते नचदी बड़ा शैल होन्नी होन्नी ते मिगी ओह् इत्थां गै ओह् थ्होंदी सिक्ख थ्होंदी कि होर बी नच्चना चाहिदा होर बी कम्पीटिशन बिच पार्ट लैना चाहिदा जि'यां तुस कम्पीटिशन च पार्ट लैंदे तुसेंगी दुनिया दा पता लगदा लोक नमें नमें लोकें कन्नै मिलने होन्ने ते उं'दे बारै च जानने होन्ने ते जेह्ड़ा ओह् नाच नचदे ते उं'दे बारै च बी तुसें गी पता चलदा कि ओह् कि'यां कि'यां की ओह् केह्ड़ा डांस करा दे ते लोक अपनी अपनी जगह दा डांस करदे न ते हून अस डोगरे न ते में डोगरी डांस बी कीते दा ते ओह् असेंगी बड़ा गै शैल लगदा

जिंदगी रेही ते में नच्चना गै चाह्न्नीं ते मिगी नच्चना बड़ा शैल लगदा हून में ब्याहें बिच बी नदी ते हून मेरा ब्याह् होग ते में ओह्दे बिच बी नच्चना नच्चना मिगी शैल गै लगदा ते तुसेंगी पता ऐ एह् पैह्लें गै सनाई ओड़दा ते ते होर बी जेह्ड़े कम्पीटिशन होगे अग्गें अग्गें ते में उंदे बिच बी पार्ट लैना मिगी बड़ा गै शैल लगदा ओह् पार्ट लैना ते मिगी जित्तना बी बड़ा शैल लगदा ते में चाह्न्नीं कि में पार्ट लैं ते में जित्तां ते होर बी अग्गें पिच्छें घुम्मां ते मतलब इत्थें अपनी जगह कीता बी ऐ ते बाहर जाइयै नच्चां बाहर जाइयै बाह्रै दे लोकें कन्नै मिलां उंदे मतलब जि'यां अस डोगरे होने ते अस डोगरी डांस करने होने ते उं'दे च जाइयै अस मतलब उं'दे बारै च उं'दा डांस जाइयै सिक्खां में अलग अलग जगह बिच जाइयै अलग अलग जगहें दे लोकें दा में डांस सिक्खां ते कन्नै उसी सिक्खां ते इत्थें मतलब एह् सबकिश करियै मिगी बड़ा गै शैल लगदा ते इयै